جی ہم چاہتے ہیں کہ گھریلو خواتین کو بھی ریڈیو اور اس طرح کا کوئی حصہ ہو جس میں ان کے گھریلو مسائل جیسے کہ کس طرح سے گھریلو چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں پیش کی جائیں کہ وہ گھریلو خواتین بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں اس لیے ضروری ہے کہ ان کے مسائل کو بھی ان منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کیا جائے کیا جائے اگر خواتین کے ذریعے کوئی پروگرام ہو تو اس طرح کی پروگرام کی آپ گھر گھر میں گھر میں سلائی مشین کیسے سیکھ سکتی ہیں ان تمام چیزوں کے طرح پروگرام منعقد کیے جا سکتے ہیں جس کے ذریعے سے خواتین کے اندر ایک الگ چیز کی اور ایک ٹیکنیکی صلاحیتوں کو پیدا کی کیا جا سکتا ہے جن سے ان کی ان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور بسا اوقات بسا اوقات ان ان کے ذریعے ان کو تعلیم یافتہ بھی بنایا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس لیے ریڈیو میں خواتین اور گھریلو خواتین کے مسائل کو منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے